जेह्ड़ी कुकिंग ऐ एह् में अपनी मम्मा कोला सिक्खी मम्मा मतलब खाना मतलब रुट्टी बनांदे हे ते में मतलब उ'नेंगी दिखदी ही ते कन्नै मिगी बड़ा इंटरस्ट आंदा हा कि में एह् सब करांऽ ते जेल्लै मेरी मम्मा रुट्टी बनांदे हे ते में बी उंदे कन्नै बैठदी ही ते उनेंगी दिक्खदी ही ते कियां कियां बना दे ते कियां कियां नेईं ते जेल्लै मम्मा आटा बगैरा गुनदे हे ते में बी दिखदी ही की कियां आटा गुनदे ते जेल्लै में बी दिखदी ही की कि देओ मिगी में बी आटा बगैरा गु'न्नां आं में बी उंदे कोला लैंदी आटा ते बगैरा गुन्नदी ते में ना मेरा इंटरस्ट बड़ा कुकिंग बगैरा च खाना बनाने च ते जेल्लै मम्मा होर बनांदे ते में उनेंगी दिक्खना कि कियां करा दे कियां नेईं करा दे ते जडेह्ड़ी कुकिंग ऐ जेह्ड़ी एह् मतलब बड़ी गै स्हेई चीज़ ऐ ओह् रुट्टी मतलब बड़ी स्हेई चीज़ ऐ इसी खाने कन्नै बंदा मतलब तंदरुस्त रौहंदा एह्दे कन्नै ठीक रौहंदा ते जेह्का अज्जकल चला दा फॉ़स्ट फूड खाइयै ते लोग बीमार बड़ा होई जंदे सब है ना ते जेह्ड़ी कुकिंग ऐ एह् बड़ी स्हेई वेज़ीटेबल जेह्ड़े घर मम्मा होरें सब्ज़ी बगैरा कट करनी होर असें उनें ई दिक्खना की कियां कट करा दे कियां नेईं ते उ'नें मतलब बनानी ते असें दिक्खना कि रुट्टी कियां बनाई कियां नेईं बगैरा बगैरा ते कियां मतलब बना दे न ते स्हानू बड़ा चाऽ आंदा कि स्हानू बी कुदै बनाचै ते असें बी मम्मा हुंदे कन्नै जिद्द करनी कि असें बनानी एह् बनाना ते स्हानू बी दस्सो कि कियां तुस बना दे एह् जेह्ड़ा असें उंदे कोला सिक्खना असें बी जेह्ड़ा बनाया बल्लें बल्लें ओह् स्हानू मतलब बनाना आया कि कियां बनांदे कियां नेईं ते ओह् मम्मा नै आटा गुन्नना ओह् दिक्खना सब्ज़ी बगैरा कटङन ओह् दिक्खना दिक्खने अस कियां कट करा दे कियां नेईं ते कियां बना दे केह् केह् एह्दे बिच मसाले पा दे नमक किन्ना पा दे मिर्च बगैरा हल्दी बगैरा कि सबकुछ ओह् जेह्ड़े मसाले बगैरा चलै दे अज्जकल तरह तरह दे ते ओह् कियां पा रेहा ते कियां नेईं ते मतलब कि केह् केह् एह्दे च पा दे केह् केह् नेईं ते कियां तड़का ला दे रुट्टी ते मतलब की मम्मा नै जैल्ले बनाने ते असें दिक्खना की ते साढ़ा बी बड़ा मन करना की अस बी इंया इंया करचै ते कुड़ियां होंदियां इनेंगी बी बड़ा इंटरस्ट होंदा रुट्टी दा ते चुल्हे बगैरा बनाने ते मम्मा नै जेल्लै बनाना ते खड़ोई जाना कि कियां बना दे कियां नेईं कियां कट करा दा कियां स्पाइसी मसाले जेह्ड़े पा दे आं की की पा दे प्याज़ टमाटर थूम अदरक मर्च हरियां मर्चां सबकुछ पाइयै ना उनें ई शैल इंया स्पाइसी खाना बनांदे ते साढ़ा मन करदा कि किन्ना टेस्ट बनाए दा ते अस बी बनाचै ते अस मम्मा होरें ई खलाचै ते बल्लें बल्लें असें बी बनाना ते मम्मा नै स्हानू बेलना देना ते असें ओह् बनाना मम्मा नै आटा बगैरा गुनदे लोग ते फुल्के बगैरा बनांदे ते ओह् असें दिक्खना की कियां फुल्के बना दे ते असें बी पेड़ा लैना बनांदे निक्के निक्के फुल्के ते फिर उस बेल्लै अस मतलब कि कुकिंग बल्लें बल्लें थोह्ड़ी थोह्ड़ी सिक्खी कि कियां बनांदे कियां नेईं ते जेह्ड़ी मतलब कि कुकिंग ऐ एह् बड़ी गै शैल ऐ ते कुकिंग च हर इक्क कुड़ी दा इंटरस्ट बगैरा जादा होंदा कि अस बी खाना बनाचै अस बी खलाचै कुकिंग जेह्ड़ी ऐ इक्क बड़ी गै स्हेई चीज़ ऐ ते सारे गै पसंद करदे घर दा खाना अज्जकल बाहर बड़ा सारा चलै दा ते लोक बड़े घट्ट पसंद करदे क्योंकि बाहर दियां चीज़ां खानै कन्नै बड़े जादा बमार होई जंदे ते जेह्ड़ी घर दी रुट्टी निं ओह् रुट्टी होंदी स्हेई चीज़ उसी जिन्नी मर्ज़ी खाओ ओह्दे कन्नै बंदा कदें निं बमार होंदा तंदरुस्त रौहंदा होर कदें निं बमार रौहंदा ते जेह्ड़े अज्जकल चलै दे बाहर दे ते ओह्दे कन्नै लोक खाई खाई बमार होआ दे जेह्ड़ी घर दी रुट्टी होंदी ओह् घर दी रुट्टी गै स्हेई होंदी ऐ होर जेह्ड़ी कुकिंग ऐ एह् बड़ी गै स्हेई चीज़ ऐ लोग सारे उसी पसंद करदे बनाना ते कन्नै खाना ते सबकुछ ते जेह्ड़ी ते जेल्लै रुट्टी बनदी ते असेंगी इंया बड़ी अच्छी खुश्बू आंदी ऐ ते मतलब कि केह् बनाया तुसें अज्ज ते मम्मा होरें केह् बनाया केह् नेईं ते फिर असें मम्मा होरें गी पुच्छना की मम्मा तुसें एह्दे च केह् पाया केह् नेईं पा दे सानूं बी दस्सो ते मम्मा होरें बनाना ते असें बी दिक्खना ते बनाना मम्मा होरें बोलना ते फ्ही असें बी प्रैक्टिस करनी कि अस बी बनांदे जेह्ड़ी रुट्टी ऐ ओह् घरा दी रुट्टी गै स्हेई